पहले जमाना में हम जो है ना ठठी में बात करते थे पहले बहुत पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे अब ध्यान नहीं देते थे पहले जो है पढ़ाई का कोई मायने नहीं रखता था अब जो है पढ़ाई जो है सबसे मेन आदमी रखता है कि जो कुछ है जो पढ़ाई है बच्चे है जैसे हिन्दी में पहले लोग छट्ठी में बात करता था ठठी में बात करता था जैसे वो गाँव का बोलचाल में ऊ बोलता था गाँव में जैसे ठट्ठी भाषा चलता था उसी तरह से ठट्ठी में लोग बात करता था मैथिली में बात बात करता था अब जो है ना हर जगह जो है हिन्दी में बोलने लगा हिन्दी में बहुत बदलाव आ गया है वो जैसे कहीं कहीं अभी तो उतना नहीं हिन्दी में बदलाव आया है फिर भी जो है आधार से कम से कम जो है सिक्सटी नब्बे परसेंट जो लोग आदमी जो है हिन्दी में बोलते हैं दस परसेंट जो है ठठी में बात करती है करता है और जो है पढ़ाई में बहुत मन लगता है जो गाँव जिस गाँव में शिक्षित नहीं था वो गाँव भी अभी जो है शिक्षित हो गया है जहाँ पे कोई ऊ हिन्दी बोलने के लिए नहीं जानती थी जानत जानता था अब वहाँ पर जो है हिन्दी में भी सब कुछ बोलता है सब कुछ करता है सब कुछ बोलता है और बोलने के लिए सिखाया जाता है एक बच्चे से जो है बच्चे से आदमी जो है घर परिवार का आदमी को हिन्दी में बात करने के लिए बोलने के लिए सिखाता है यही आप कुछ कुछ जो है ठठी में बात करता है नहीं तो हर आदमी जो है अभी हिन्दी में बात करता है और करती है और जो है गाँव में जो है उतना भेलू नहीं देता है जितना गाँव शहर में जो आदमी गाँव वतावरण का भेलू देता है बात करने का भेलू देता है गाँव में कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है लेकिन शहर गाँव शहर में जो है आदमी जो है कोई कुछ बात का भेलू देता है गाँव में नहीं देता है क्या बोलता है नहीं बोलता है उसके समझ में नहीं आता है

और गाँव में भी कुछ कुछ जो है औ शिक्षित कुछ कुछ जो है शिक्षित नहीं हुआ है औ पूरे जो है नब्बे परसेंट जो है शिक्षित हो गया है इसीलिए जो है गाँव थोड़ा जो है पिछड़ा हुआ है और नहीं तो गाँव भी पिछड़ा नहीं रहेगा ओ आदमी जो है पढ़े लिखे आदमी जो है गाँव आती है न उसको सिखाया जाता है कि नहीं आप जो है हिन्दी में बात कीजिए हिन्दी में सब कुछ ही कीजिए पढ़ाई कीजिए पढ़ाई कीजिए चाहे इसी से आप जो है सब कुछ सीख सकते हैं पढ़ाई का मन करता है जो आदमी नयी पढ़ पाता है तो उसको जो है हल्का फलका हिन्दी सिखाया जाता है लेकिन जो है ना कुछ न कुछ पहले से बहुत बदलाव आया है गाँव में गाँव में भी और शहर में भी शहर में तो ज़्यादा आ गया है बदलाव लेकिन गाँव में जो है ना नब्बे परसेंट जो है बदलाव आया है दस परसेंट बच गया है बदला बदलाव आने के लिए इसीलिए जो है ना पढ़ी लिखी महिला जो सोचती है कि नहीं कुछ और गाँव से जो है गाँव में हिन्दी में बदलाव आना है इसीलिए गाँव कुछ और रह बदलाव आना चाहिए लेकिन आज जो है भे बहुत लोग बदलाव लाती है हिन्दी में जो ये गाँव में जो है बदलाव लाया जाएगा इसी तरह जो है कुछ कुछ जो है बात समझती है कुछ कुछ नहीं समझती वो जो है उसको समझाया जाएगा कि दीदी आप जो है ना इस तरह बोलिए हिन्दी में बोलिए थोड़ा जो है आपके परिवार में जो है बाल बच्चा हिन्दी में बोलने के लिए सीखेगी और ऊ सीखाएगी लेकिन आप ठेठी में बात करते हैं तो ठेठिए न सीखेगी लेकिन हिन्दी में बात कीजिए दीदी हिन्दी में बात कीजिएगा तब बच्चा सब में बदलाव आएगा आपका बच्चा में बहुत बदलाव आएगा और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिएगा दीदी तो उसमें भी कुछ जो है पढ़ने लिखने में ओ हिन्दी उससे बुलाया जाएगा औ बोलेगी बोला बोलेगा इसीलिए हिन्दी जो था थोड़ा हिन्दी पर ध्यान दीजिए हिन्दी में बदलाव लाइए और ठठी को छोड़िए दीदी